आइकाल्हि तऽ डिजिटल जमाना छै आ हमरा सब जे हाथसँ केलहुँ आ मुँहसँ केलहुँ ओ तऽ आइ हटा देलैथ हँ सरकार सब ऑनलाइन कम्पुटराइज कऽ देलक हँ लेकिन आइयो धरि हमरा हाथेसँ करैमे बड्ड नीक लागैत अछि आ हम ओकरे पसन्द करैत छी